मैंने ड्रॉइंग करना शुरू जो किया था वह जब मैं अट्ठारह साल का था तब किया था ड्रॉइंग में रूचि मेरी बढ़ने बढ़ने का कारण यह है कि जब भी मैं कहीं भी जाता था घूमने या ऐतिहासिक बिल्डिंग देखने जा रहा हूँ या ऐतिहासिक ईमारत देख रहा हूँ या कोई बगीचे में गया हूँ या किसी पार्क में जा रहा हूँ तो वहाँ से जब मैं घर आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ की कुछ ड्रॉइंग मैं करूँ तो जब मैं ड्रॉइंग करता था तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैंने है न जो देख के आया हूँ वो मैं न हूबहू एक काग़ज़ पर पेंसिल की मदद से उतार दिया है अगर मेरी पसीन्द का पसंद का कलाकार की बात करें तो मेरे पसंद का कलाकार हैं मिस्टर अमिताभ बच्चन